मैं अपने पात्रों को विकसित करने के लिए सबसे बड़ा तरीका यह अपनाता हूँ की उन्हें आज़ाद छोड़ देता हूँ आज़ाद होने का मतलब यह है की जब हम किसी को आज़ादी देते है तो वह और ही ज़्यादा फ्लौरिश होता है और अगर हम दूसरी बात करें उसके विश्वसनीयता और दिलचस्प होने की तो हमारे पात्रों में विश्वसनीयता इसलिए बनी रहती है क्योंकि हम उसे आज से जोड़ते हैं आज से जोड़ने का मतलब आज का युवा आज का मजदूर आज का आम आदमी आज का संघर्ष और आज की महत्वाकांक्षाएँ तो इस वजह से जो पात्र हैं वो अधिक दिलचस्प भी हो जाते है और यही एक विशिष्ट प्रक्रिया मेरी नज़र में एक लेखक के तौर पर हो सकती है दूसरा अगर हम समाज और इंसानों के वास्तविक वर्णात्मक बातें बताते हैं या लिखते है तो मेरा कहना ये रहेगा की समाज में जो चीज़ें होती हैं पात्र भी वैसा ही होता है इसलिए पात्रों को अधिक विज़िबल बनाने के लिए हमें उस तरह के एनवायरनमेंट को भी दिखाना होता है वैसे ही जेनरेट करना होता है और अगर आपकी वर्णात्मक जो क्षमता है या जो शैली है वह अधिक गंभीर और पाठक वर्ग के साथ जुड़ी हुई नज़र आती है तो कई मायनों में अपने पात्रों को पाठक वर्ग के साथ और समीप आते है और यही आपके कौशल की यही आपके रचनात्मकता की सबसे बड़ी जीत भी मानी जाती है